आइकाल्हिके लिए बच्चाके लिए सबसे हानिकार मोबाइल छै जेकि मोबाइलसँ फेसबुक यूट्यूब इस्ट्राग्राम सब चलेला हुनका बहुत खराब भी होइ छै ई बच्चाके लिए बहुत हानिकारक अछि एहिके लिए सरकार सुधार करय बच्चाके लिए नहि देखबाक चाही मोबाइल आर बहुत हानिकारक यऽ से बच्चा पढ़ि नहि पबैया मोबाइल के कारण नहि बच्चा आर होम वर्क कर कुछ नहि कऽ सकैया एनी टाइम मोबाइल देख कऽ देखय केलियै जिद पकड़ने रहैया मोबाइल देखला से बहुत खराबी होइ छै मोबाइल देखला से आइकाइल के बच्चा बहुत बिगैड़ गेल मोबाइल देखला से